आं गार्देनिं खालामनो आंनि बिमानिफ्राय मोजां मोनदों आंनि बिमायाहाय बिराद बिबार बारि एबा फिफां लाइफां सारि सारि बेफोरखौ बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय आं आंनि बिमानिफ्रायनो थुलुंगा मोनदों गार्देनिं खालामनो थाखाय आं गार्देनिंखौ हबि महरै मानि थाखाय लादों होनबा बिबार एबा न'आवहाय एबा फरायसालिफ्राव बिबार थाबा नायनो मोजां नुयो आरो बिबार बागानखौ नायनानै गोसोआबो स्रां मोनो ओमफ्राय आलादा आलादा रंनि बिबार बागान बेफोरखौ नुनानै गोसोआ गोजोन मोनो बिबार बागानाव सिखिरि बानाय आरो बिबार बागाननि थाखाय न' गाज्रियाबो समायना नुयो बायला जिला न'फ्राबो समायना नुयो बिबार बुस्तुआनो गासैबो बुस्तुखौ समायना खालामजोबो ओंखायनो आङो बिबार गायनायखौ आं आंनि हबि लादों जे समायना रमायना नुथों गासैबो जायगाफोरा बिनि थाखायनो आङो बिबार गायनायखौ आंनि हबि महरै लादों आरो आङो उन्दैनिफ्रायनो आंनि बिमाखौ बिबार गायनाय नुबोदों बिनि थाखायनो आङो बिबार गायनायनो थुलुंगा मोनदों